दिक्खो चाचू जी पैह्ले में खड़ोते दा हा जम्मू बक्शीनगर ते ओह्दे ते गलती होई गेई हून में जा ना में हून आई गेआ खल्लें'ई जीवल ते तुस इक कम्म करेओ तोआईं आई जाएओ मैं तोहेंगी इक लोकेशन तुसें में दऊ उड़ी में ओह् कुसै कारण के चक्कर होई जाना मेरे डेडी हे जेह्के गे ओह् ख'ल्ल जीवल आई गेदे हे ते में नुआढ़े चक्करै में केह् कीता में ख'ल्ल आई गेआ ते इस गल्ला तुस इक कम्म करो तुस उप्पर बक्शीनगर नेईं जाएओ ते ख'ल्ल जीवल गै आई जाओ इस टैम जेह्की मेरी करेक्ट लोकेशन ऐ ओह् जीवल गै मैं ओह्दे कन्नै मिगी पता तुसेंगी बड़ी दिक्कत होनी लेकिन इन्ना बी पता मेह्रबानी करी कि मैं थोह्ड़ी कोई प्राब्लम होई गेई ही मिकी नुआढ़ी बजह कन्नै नेईं ते मैं तुसेंगी इन्ना कश्ट नेईं देना मिकी पता जिन्ना बी थुआढ़ा कराया अग्गें पिच्छें बनदा होग में तुसेंगी कराया दई उड़गा इन्नी टैंशन नी लैएओ तुस बाकी कोई चक्कर नी ऐ में तुसें सनाया में कोई कारण हा तां मि लग्गा कि फून करी मिकी तां गै में तुसेंगी सोचां चाचू तोहेंगी फोन करां ते तुस ख'ल्ल जीवल आई जाओ ते नुआढ़ी बजह कन्नै तुहेंगी तां गै फोन कीता ते बाकी थुआढ़ी बड़ी बड़ी मेह्रबानी होग अगर तुस ताईं ख'ल्लै ई आई जाह्गे ते मैं थुआढ़ा बड़ा शुक्रिया अदा करगा में तुसेंईं आपू जेह्की लोकेशन ऐ में तुसेंगी भेजी ओड़ी दी जेह्की उप्पर खल्ल पैसे होगे आह्नियै लेई लैओ चाचू